आबादारिफ्रा लोगो फालांगि महरै मावनो हायो जे मोनसे आबाद मावोब्ला नों आङानो फालांगि खालामनो हायो माब्रै होनना बुङोब्ला मोनसे समाव जेब्ला जोङो आसिन मासाव पानिलाव पानिलाव गायोब्ला मोनसे आबाद मावोब्ला बेखौ जोङो फाननो हायो बे फाननायजों लोगोसेनो जोङो फालांगि मावनायखौ बुजिनो हायो आरो मारै होननानै बुङोब्ला फानिलाव मावनाया सायाव जायो बैसां होनांगौ जोङो बै बैसाङाव बैसां सायाव ओमफाय बै सायाव मावसै मावनानैबो बैसां सिङाव आरोबाव जों मोनसे आबाद मावनो हायो मारै होनना बुङोब्ला बै समावनो जोङो मोनसे मुला आबाद बिलाइ जाग्रा मुला बेफोरखौ मावनो हायो जेरै जोङो डाबोल डाबोल खिथि मोननाय जाहैयो आरो बिनिफ्राय फालांगि महरै जोङो गय आबाद मावनो हायो बा गय आबादखौबो जोङो फाननानै फालांगि खालामनो हायो माबोरै होननानै बुङोब्ला दाबसे बारियाव जोङो बिगासेसो हा थायोब्लाबो गोबां गय बिफां गायनानै गय जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला जों फालांगि महरै खुब फाननानै न'खरनि बायदिसिना आरजिनो हायो आरो जोङो बाजार सफाफ्रावबो गयखौ फाननानै फालांगि खालामनो हायो गय खावनानै जेरै खान्दिसे गयआव जोङो थाइबा रां मोननो हायो बिनिफ्राय आरोबाव बुंनो हायोब्ला बे गय बिफाङावनो जोङो डाबोल आबादबो मावनो हायो मारै होनना बुङोब्ला बै गय बिफाङाव जेब्ला फिथाइ थायहाङो अब्लानो जों मोनसे बै बिफां गुदियाव फाथै गयजों जाफाग्रा फाथै बिलाइ बे बिलाइखौ गायफाजाबना हायो बे समावनो बे फाथैयाबो बे गयआवनो मानलानानै गयजोंनो लोगोसे बिलाइ होफायो बिनिफ्रायबो जोङो फाथै गायनानै फालांगि खालामनो हायो बिनिफ्राय अनेख रोखोम बायदियै जोङो नुनो मोननाय बायदियै जिंखा आबादफोरबो मावनो हायो बिबो जोबोद फालांगि महरै खालामनो हायो बेनिफ्राय माइ आबाद मावजायो माइ आबादाबो जोबोद फालांगि खालामनो हायो जोंनि समाजाव जेरै माइ आबाद मावो जों बर' माहारिफ्रा बांसिनानो माइ आबाद मावो बे माइ आबादखौ मावनाय समावनो बे समावनो गोबां फालांगि महरै माइ आबाद मावनानै माइखौ फानो बेजोंबो खरसापाति जानो हायो बेखौनो नुहुरो बिनिफ्राय बेजों बे समावनो आरोबाव जोङो गोरान खिथि मावजायो जेरै ड्रागन गायजायो बिनिफ्राय अवाटारमेलनबो जों गायनो हायो बे आबाद मावखांनायनि उनावनो बिनिफ्राय अवाटारमेलन गायखांनायनि बेनि उनाव बैग्रि आबाद मावो बिनिफ्राय जों आबाद गायखांनायनि उनावनो माइ आबाद गायखांनायनि उनावनो जोगोनार खिथिबो मावजायो बे जोगोनारा जेब्ला माइ हानायनि माइ हानायाव नारा गोजौ गोजौ जायो बै नारायाव बै जोगोनार बिफाङा मानग्लबब्ला जोबोद मोजां जायो हाग्रा खम जायो दुब्लियाव गायोब्ला बे जोगोनार बिफांखो गायनो थाखाय जोंहा माखासे बोरि हा नांगौ जेरै अखा हायोब्ला माबा दैस्लुं थाया दै थाब्ला माने जोगोनार बिफाङा गाज्रि जानो नागिरो बेखायनो गाज्रि जायालासे गायनोब्ला दै दैस्लुं थायोब्ला माने अखा हानाय लोगो लोगो माने दैया गाहायथिं थांजोबबाय ओरैबायदि हानांगौ माने गाहायथिं गोजौथिं बेफोरबायदि गोजौ आरो एसे गोजौ हा नांगौ जेराव दैस्लुं थायो बेनो